हलो झूलेलाल हा मूंखे कपिड़ा सुबाइणा आहिनि त छा तव्हां मूंखे हफ़्ते ताईं सुबी ॾींदा हुन में ॿ त सॼा वॾा स्टिच करिणा आहिनि ऐं हिक ॿिनि जो वरी फिटिंग ठाहिणी आहे हिकिड़ो हेठां कटिणो आहे इहा कुल पंज वॻा आहे तव्हां करे ॾियो त इलाही वॾी महिरबानी प्लीज प्लीज तव्हां करे ॾियो न मूंखे तव्हां खां सिवाइ ॿियो कोई टेलर मां न सुञाणा हा हाणे वधीक लॻंदा वांदो कोने पर करे ॾींदा न हा ॿ हलो हिनमां हिक सुबी ॾिजो तकिड़ में हिक भले पोइ कजो बाक़ी फिटिंग ठाहिणी आहे उहो त तव्हां करे ॾींदा न हा हिक सुबणी आहे हुन में हिक में वी गलो कराइणो आहे हा ठीकु आहे भले वधीक वठे पर तव्हां मूंखे क टाइम ते ॾींदा त सही न घणी आहे हा हा वांदो कोने अॼुकल्ह असांखे थोरा हाणे सौ ॿ सौ घटि कयो न जी मां तव्हांखे ॿुधाया थी छॾियां न उहो हिक जी लम्बाई कटिणी आहे ऐं कटे ॾींदा तकिड़ में ॿिनि ॾींहंनि में हू खपे मूंखे हा भले पर तव्हां मूंखे कम त करे ॾींदा न मूंखे कम कम खपे न पैसनि जो टेंशन न कयो तव्हां मां ॾेई छॾंदम पैसा हा त सिंपल ई रखिजो तव्हांखे जीअं लॻे तीअं तव्हां जे हिसाबु सां करे ॾियो अस्तर विझजो पर अस्तर ज़रूरी आहे अस्तर जा अलॻि वठंदा न पैसा अस्तर न हा भले हां ॿिन ॾींहंनि में अचां थी ठीकु आहे हा त हलो अॼु शाम जो ई अचांव थी ठीकु आहे भले हरी ओम